ہندوستان میں سب سے مشہور کھیل کرکٹ فٹ بال ہاکی ٹینس بیڈمنٹن اور بہت سارے کھیل ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ اور مشہور کھیل کرکٹ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ لڑکیوں کا مشہور کھیل ٹینس ہے اور لڑکوں کا زیادہ تر مشہور کھیل کرکٹ ہے اور ملک کے سب سے مشہور کھلاڑی ہی جو میں آپ کو لڑکوں میں نام بتاتا بتاتی چلوں ان کا نام ہے وراٹ کوہلی اور لڑکیوں میں ثانیہ مرزا بہت ہی مشہور کھلاڑی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بائے بائے اللہ حافظ